اردو بہت خوبصورت زبان اور میٹھی زبان ہے جو غیر ممالک بھی اسے پسند کرتے ہیں اور پورے دنیا میں ہر جگہ یہ اپنا اپنا ملک اپنا اپنا لینگویز بنائے ہوئے ہے اور اس کا ہر کہانی میں اور ہر رائٹر اپنے لکھنے میں بولنے میں اور گانے میں بھی یوز کرتے ہیں اس لینگویج کا اور اس کے بعد کسی

افسانہ اور غزل و حمد یا کسی چیز کو بولنے کے لیے لکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے اور بات کرنے میں سننے میں بہت اچھا لگتا ہے ہمیں اور اس کے بعد یہ کہیں جگہ یہ اپنا ایک خاص لینگویج بھی ہے اور جہاں جہاں یوج ہوتا ہے ہر کیٹیگری میں اور ہر سے ڈپارٹمنٹ میں یوج ہوتا ہے اور کہ اور اس کے اس لینگویج سے اپنا اپنا ایک پروڈکٹ بھی ہے کئی پروڈکٹ بنے ہوئے ہیں جو یوج کیا جاتا ہے اور اس کا کئی کئی چیز بھی ہے اور اس کے بعد اس کا بہت ساری جگہ استعمال اچھے سے ہوتا ہے اور کمپیوٹر وغیرہ میں بھی ٹرانسلیٹر کا کوئی جاب میں بھی بہت اچھا اس کا یہ ہے اور اس لینگویج سے پروفیسر بھی بننا بہت بڑا یہ ہے اور اس کے بعد بہت اچھا لگتا بھی یہ لینگویج بولنے میں کہنے میں اور اس کے بعد سننے میں بھی اور بہت ساری چیز اس کے اندر ہے جو بہت پیارا لگتا ہے لوگوں کو بات کرنے میں غیر قوم اس کو بہت سیکھنا چاہتے ہیں اور سیکھتے بھی ہیں اور اچھا بھی لگتا ہے ان کو سیکھنے میں آسان لگتا ہے ان کو سیکھنے میں اور اس کے بعد پسند بھی کرتے ہیں وہ اس کو سیکھنا اور اس کے جو بھی